नमस्ते नमस्ते नमस हाँ आप कहाँ से बोल रही हैं मैडम

हाँ हाँ हमको सुनना है बच्चे हैं नाती है नतिनी सब है हमको एक पहनना चाहिए तीखा चाहिए आप चाहिए आप रोज़ कहाँ से बोल रही हैं ठीक है

हाँ जहाज़ चाहिए गिद्दा चाहिए गुड़िया है ओ छोटी छोटी बच्ची हैं सबके लिए भी हमको खिलौना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है हम आएँगे दो दिन में आएँगे अपना पता बता दीजिए

आइए गुड्डा खिलौना आऊ वहाँ पर जाने पर जो खिलौना पसंद होगा उसको लेंगे हाँ दुकान पर जाने पर जो पसंद होगा वही ना लिया लिया जाएगा हैं आपका दुकान कहाँ है आप बात दीजिए पता वहाँ का

अच्छा ठीक है ठीक है हम तो बबूरी आते ही है हम आते हैं बबूरी ठीक है ठीक है हम आएँगे बबूरी में तब आपसे मिलेंगे दुकान पर आएँगे ठीक है ठीक है हम आएँगे बच्ची है छोटी छोटी हमारे घर हम लेग और सौ रुपये तक उतरे से क्या होगा चलिए आने पर जो पसंद होगा वह लिया जाएगा आने पर वहाँ जो सब देखेंगे जो पसंद होगा वह लिया जाएगा अब वहाँ आएगे तो हम देखेंगे ना कि मिट्टी का खिलौना अच्छा है कि गिद्दा अच्छा है कौनसा अच्छा है हैं बच्ची भी आएगी ठीक है तो हम आएँगे वहाँ पर तो बैठेंगे आपके दुकान पर आएँगे तो बैठेंगे आप जो पसंद होगा वह आ जाएगा

आएँगे एक साल में नमस्ते नमस्ते नमस्ते